छठि पूजा करै हिए तऽ पहिले नहाइ खाइ करै हिए ओहिदिना बढ़िआँसे गङ्गाजी चलि जाइ हिए गङ्गाजीसे आबै हिए खाना पिना बनबै हिए दा दालि बनेलहुँ चावल बनेलहुँ सबजी बनेलहुँ कद्दूके दुइ तीन तरहके ओकर बादमे ने बाल बुतरुके खिलैके नहाइ खाइ करिके छठि पूजा करै हिए ओकर बाद बिहान होके घर दुआरि नीपि पोतिके सबकिछु करिके तकर बाद खीर बनबै हिए खीर बनैके पूड़ी बनबै हिए पूड़ी बनैके फूल बेलपत्र आनिके सबकिछु पूजापाठ करिके ओकर बादमे खरना करै हिए खरना करिके तब बाल बच्चाके केला आनै हिए सेब आनै हिए खीर बनै हइ ई सबकिछु करिके ओकर बाद करै हिए खरना फेर केला सन्तरा सेब अना अनारस कि किसमिस काजू छोहारा साँचा तब पकमान बनबै हिए लड़ुआ बनबै हिए पुआ बनबै हिए तब सूप धोबै हिए माँजै हिए डलिआ साजै हिए तब बान्है हिए तब मतलब घाटपर गेलहुँ घाटपरसे अएलहुँ घाटपर गेलहुँ तऽ बेटी पुतौह हाथमे देलक तऽ पूजा दीनानाथके पहिले कष्ट लै हिए ओकर बाद फेर अथी सूप उठबै हिए तब फेर आरती करै हिए घाट सास माइ एगो कोइ देवता हथिन हुनका पूजा होबै हइ तब झाड़ पुजै हिए तब हाथ उठाके घर आबै हिए ओकर बाद लक्ष्मी ओकर बाद दुरगा पूजा आसिन पहिला दिन घर दुआरि नीपि पोतिके आओर ओकर बाद पण्डीजीके बोलबै हिए पूजाके समान खरिदै हिए ओकर बाद कलशा बैठबै हिए कलशा बैठेलाके बाद हुनकर आरती भोग नओ दिनमे नओ तरहके भोग लगै हइ छप्पनो प्रकारके आओर भगवानजीके साँझ भोर पूजापाठ आरती क्षमा वन्दना सबकिछु करै हिए करिके कथा सुनै हिए भगवानके नओ दिन ओकर बाद आब हमरा गलती सलती नहि आबै हइ कहैले हम हनुमान चलिसा कहै हिए श्री गुरु चरण गलती होत से श्रीगुरु चरन सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारि बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार बल बुद्धि बिद्या देहु मोहिं हरहु कलेस बिकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहुँ लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनि पुत्र पवन सुत नामा महाबीर बिक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन बिराज सुबेसा कानन कुण्डल कुंचित केसा हाथ बज्र और ध्वजा बिराजे काँधे मूँज जनेऊ साजै शंकर सुवन केसरी नन्दन तेज प्रताप महा जग बन्दन विद्यावान गुनी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहिं दिखावा बिकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचन्द्र के काज सवारे लाये सजीवन लखन जियाये श्री रघुबीर हरषि उर लाये रघुपति कीन्हि बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस बदन तुम्हरो जस गावें अस कहि श्रीपति कण्ठ लगावें सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहीसा संकट ते हनुमान छुड़ावें मन क्रम बचन ध्यान जो लावें सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है परसिद्ध जगत उजियारा साधु सन्त के तुम रखवारे असुर निकन्दन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता अस बर दीन्ह जानकी माता तुम्हरे भजन राम को पावें जनम जनम के दुख बिसरावें अन्त काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई भूत पिशाच निकट नहीं आवे महाबीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरन्तर हनुमत बीरा जय जय जय हनुमान गोसाईं कृपा करो गुरुदेव की नाईं जो सत बार पाठ कर कोई छूटई बन्दि आधा